हँ बोलो हँ हमरा तो मछली वाली छिको की भाव मछली दै छहो बढ़िआँ मछली छै कोन मछली छीका पोठिआ तऽ ओकर भाव तऽ बहुत कम छै भाव छै जादे केकर रहु मछलीके मछली सबसँ बढ़िआँ होइ छै हमरा मछली छै लैके ओहए पोठिआ नहि लेबै चिकनो नहि लेबै लेबै ओहए रहु मछली ओकरा रहु मछली बहुत बढ़िआँ होइत छै बुझलहो तोरा पासमे मछली छो छिमरा कैसे देबहो नहि तनी किछु कम लगेबहो भाव हमरा खरीदबै तऽ भाव किछु कम लगेबहो हम लए लेबै चलि एबै बुझलहो तो बेचै बाली छिही हमे छियै किनै वाली खैबे ने करतै मरदबा मउगी छै जे पुरुख खैबे ने करै छै दश किलो लेबै तऽ तो भाव कनी किछु कम लगाहो भाव कम लगेबहो तब ने लेबै तीन सए चारि सए रूपए किलो हँ कनी कम लगाहो हम तऽ लेबैए करबै गरीब लोक कोना केना कारबार चलतौ से ने कहो ठीक छौ लेबो